हॅलो दामोदर ट्रॅव्हलर्स न्हय हांव प्रजक्ता उलयतां हांव सावयवेरें रावतां म्हाका फाल्यां सक सुमार मुंबय वचपाची फ्लायट आसा देखून म्हाका एक प्री बुकींग करपाची आसली म्हाका पांचांक तरी ती गाडी हांगा पावपाक जाय कारण संक फ्लायट आसलेल्या कारणाक लेट जावंक जायना अशी खात्री आसा की तुमची गाडी पांच पयली तरी पावतली थँक यू